जय झूलेलाल पाणीअ जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त असांखे सॼे ॾींहं में पाणी जी अलॻि अलॻि शयुनि लाइ अलॻि अलॻि अवश्यक्ता हूंदी आहे जीअं असां सुबुह जो उथंदा आयूं सभिनि खां पहिरियों उथी करे असांखे पाणी पीअण जी ज़रूरत पवंदी आहे असां पाणी पीअंदा आहियूं पाणी पीअण खां पोइ अगरि असांखे मूंहुं धोअणो आहे घुरड़ी करणी आहे हुनजे लाइ असांखे पाणी जी ज़रूरत पवंदी आहे ओर अगरि असां हुन खां पोइ सनानु करण लाइ असांखे पाणी जी ज़रूरत हूंदी आहे पाणी सनानु पाण जे बिना सनानु बि कोन करे सघंदा आहियूं हथ धोअण आहिनि अगरि बाथरूम वञणो आए बाथरूम में वञी करे फ्रैश थेअणो आ हुन जे लाए असांखे पाणी जी जरूरत पेंदी आए हुन खां पो सिनान पाणी करे अगरि घर जी सफ़ाई जी ॻाल्हि कयूं त सफ़ाई करण में बि असांखे घर में पोचो लॻाइणो आहे पोचे लाइ बि असांखे वध खां वध पाणी जी ज़रूरत हूंदी आहे घर जी सफ़ाई करण ला घर खे धोइणो आहे अगरि असां चऊं रसोई में वञी करे ॾिसूं बासण धोइणा आइन त बासण खे बि असांखे धोइण लाइ पाणीअ जी ज़रूरत हूंदी आहे अगरि असां रोटी ठाहींदा आहियूं रोटी में बि असांखे पाणी जी ज़रूरत हूंदी आहे रोटी में अलॻि अलॻि तरीक़े सां अगरि असांखे पाणी जी ज़रूरत हूंदी आहे दालि चांवर ठाहिणा आहिनि हुनमें वधीक खां वधीक पाणी लॻंदो आहे हुनमें असांखे पाणी विझणो हूंदो आहे सनानु करण लाइ पाणी खपंदो हूंदो आहे कपिड़ा धोइणा आहिनि त कपड़नि खे अगरि असांखे अच्छे सां वॉश करिणो आहे मशीन में अगरि कपिड़ा विझूं चाहे हथ सां कपिड़ा धोऊं किते बि कपिड़ा धोयऊं त असांखे पाणी जी ज़रूरत लॻंदी लॻंदी आहे ऐं अगरि असां चऊं असांजे घर में बाइक या कार आहिनि अगरि असांखे हुनखे वॉश करिणो आहे धोइणो आहे हिन लाइ बि असांखे पाणीअ जी ज़रूरत लॻंदी आहे ओर अगरि जीअं असां प्लांटिंग करदाऊं पेड़ पौधा लॻाईंदा आहियूं अगरि पेड़ पौधन में पाणी न विझंदासीं उहे बि मुर्झाइजी वेंदा त पाण पेड़ पौधन खे बि जिंदा रखण लाइ असांखे पाणी ज़रूरत लॻंदी आ्हे पाणी जी ज़रूरत असां वैसे हाइड्रोइलैक्ट्रीसिटी ठाहिणु लाइ बि पाणी जी ज़रूरत लॻंदी आहे अगरि पाणी आग ओर पाणी खे मिलाए करे ई असांजी हाइड्रोइलैक्ट्रीसिटी ठहिंदी आहे हुन लाइ बि असांखे पाणी जी ज़रूरत लॻंदी आहे कुकींग पर्सल पर्पज़ लाइ बि थींदी आहे काफ़ी शयूं आहिनि जंहिंमें असांखे पाणी जी ज़रूरत लॻंदी आहे ॿारनि खे पीअण लाइ वॉशरूम वञण लाइ असांखे अगरि असां असांजे घर में स्विमिंग पूल आए स्विमिंग पुल में बि असांखे पाणी जी ज़रूरत लॻंदी आहे पूल हूंदो त हुन जे अंदरु वधीक खां वधीक पाणी यूज़ हूंदो हुनखां पोइ ई असां स्विमिंग करे सघंदा आहियूं लॉन ठाहिण लाइ असांखे कोई गाडन जी ज़रूरत आहे हुन में बि गाडन में बि असांखे ज़्यादा खां ज़्यादा पाणी विझिणो पवंदो आहे तॾहिं हुन में पाणी थींदो आहे पाणी जी ज़रूरत लॻंदी आहे त असां अगरि चऊं त पूरी ज़िंदगी में असांखे जेको बि कमु करिणो आहे ऑलमोस्ट पाणी जे बिना ज़िंदगी कुझु कोन्हे हिन करे पाणी जी ज़्यादा खां ज़्यादा ज़रूरत हर शइ में लॻंदी आहे जय झूलेलाल